हांवे एक ऑर्डर केल्ली जिन्स ऑनलायन आनीक ती म्हाका खरेंच कशींच आनी कशींच आवडली ना कित्याक काय म्हणल्यार पयली म्हणल्यार हांवे कलर ब्लू कलर केल्लो आनी ती आयल्या ब्लॅक कलर जी म्हाज्या कडेन ऑलरेडी ब्लेक कलर खुबच जिन्स आसात आनी ही म्हाका अज्जीबात नाका दुसरे म्हणल्यार तेजे बटन सारके म्हणल्यार सारके लूज आसा आनी तीची जी झीप आसा चेन ती सारकी ना ती ओपन जाता लायली की आनी दुसरे ताचे जे इलास्टीक अशीं आसा तेका फाटल्यान ती सारकी तुटलेली आसा आनी म्हाका हो प्रॉडक्ट अज्जिबात आवड आवडूना किते काय म्हणल्यार हांवें ऍक्सपॅक्ट केल्लो की तो खूब बरो येतलो म्हाका जाय तसो येतलो म्हणून पूण तो अज्जिबात बरो आयलोना आनी ही जिन्स आतां म्हाका घालपाची आसली परवा म्हाका फ्रेंडाचो बर्थडे आसा आनी तेन्ना ती म्हाका घालपाची आसली पण ती आता म्हाका घालपाक मेळचीना कित्याक ती बरी आयली ना आता टायमूय ना म्हजे कडेन की हांव आता परत ऑनलायन ऑर्डर करतले आनी म्हाका ती मेळटली आनी दुसरे म्हणल्यार हांव बाजारान वोचोन खंय घेतले म्हणल्यार खंय मार्केटान बाजारान वोचोन घेतले म्हणल्यार म्हाका फस्ट ऑफ ऑल मा मा मार्केटाचे बाजाराचे वस्तू आवडना हांव जे सगलें करता तें ऑनलायनूच ऑर्डर करतां आनीक हाये चितिल्ले की हीच्च म्हाका बरी मेळटली म्हणून आता म्हाका कांयच समजना कितें करपाचे सो पय पळयता हांव कशें जाता तें